بھارت آج کئی بھوش پریاورن سمسیاؤں کا سامنا کر رہا ہے جیسے وایو پردوشن جل سنکٹ جلویو پر پروررتن جنگلوں کی کٹائی اور کچرا پربندن کی سمسیا پچھلے کچھ ورثے میں ہمارے آس پاس واتاورن واتاورن میں سبھی اسپشت بدلاؤ ہو رہے ہیں جیسے بہت سی گرمی بڑھ رہی ہے ادھک ورشہ ہو رہی ہے ٹھنڈی کم ہو رہی ہے اور گرمی کے کارن پیڑ کٹائی سے گرمی بڑھ رہی ہے جس کے کارن آج ہمارے دھرتی پہ بدلاؤ ہو رہے ہیں آج موسم کے وجہ سے بارس کم ہو رہی ہے پہلے کی طرح اب بارش زیادہ ہو رہی ہے آج ہندوستان میں دیکھا جائے تو گرمی بڑھتی جا رہی ہے جلویو پردوشن تاپمان میں لگاتار بڑھتی جا رہی ہے جس کے بارش ہوتی جا رہی ہے سکھاار سکھاڑ بڑرھتی جا رہی ہے کچرا پردوشن کی سمسیا ھوس اپسسٹ ایم پلاسٹک کچڑا شروں اور گاؤں میں فھیلتی جا رہی ہے